हलो हरि ओम ॿियो तव्हां वटि फल आहिनि अच्छा मूंखे खपेनि अंगूर ॾाढ़ूं ॾाढ़ूं गिदिरा सूफ़

ॾाढो सुठो बसि ॻरियल न हुजनि इहो ध्यानु रखिजो हम्म ठीकु आहे बसि ॻरिया सड़िया न हुजनि बसि बाक़ी सुठा हुजनि फल हम्म हम्म ठीकु आहे तव्हां घरु मोकिलियो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे घरु मोकिले छॾियो हा एड्रेस तव्हांखे ॾियां थी ऐं घर में मोकिले छॾियो फल हिकु किलो हिकु किलो हा हिकु हिकु किलो ॾाढ़ूं किलो अंगूर किलो ऐं सूफ़ बि किलो ऐं गिदिरा बि किलो ठीकु आहे हा हा हा हम्म

ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे सी वन एकवंजाह सी वन एकवंजाह सेक्टर बी सेक्टर बी अलीगंज विस्तार अलीगंज विस्तार

हा ठीकु ठीकु आहे हुनखे पैसा मां ॾेई छाॾींदमि ठीकु

हम्म हम्म हा ठीकु आहे

ठीकु आहे

ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू